जीअं त मुंहिंजो पुटु अमेरिका में रहंदो आहे त उहो हुते मूंखे घुराइण थो चाहे त मूंखे उन जे लाइ वीजा खपे त मां उन्हनि खे चयोमानि मूंखे वीजा खपे त चयोसि अचो हिते त ॻाल्हियूं मां हुते वियमि त हुते अंग्रेजी भाषा हाणे न मां उन्हनि जी भाषा सम्झां न हो मुंहिंजी सम्झनि सिंधी पोइ हुते मूंखे उन्हनि वेचारनि ट्रांस्लेटर ॾिनऊं त मां उन खे पंहिंजी भाषा पई ॿुधायांसि हो उन्हनि खे पोइ ॿुधाए वरी हो उन्हनि खां पुछी करे हो मूंखे पियो सम्झाए उन जे द्वारा हुते मुंहिंजो कमु थियो ऐं मूंखे सुठे सां वीजा मिली वई मूंखे वीजा मिलण में काई बि दिक़त न थी ऐं मां पंहिंजे पुट ताईं सुठे सां पहुची वियमि